हमरा सहरसा जिलामे जे स्थानीय खेल या मनोरञ्जनके गतिविधि छै तऽ जहाँ तक मुख्यरूपसँ खेलके बात करी तऽ कबड्डी खोखो एहिसब तरहके खेलपर हमसब जे छै काफी जे छै हमसब बल दै छिए आओर मनोरञ्जनके जे छै चूँकि चूँकि धार्मिक क्षेत्रके रूपमे एकर इतिहास रहलै हँ तऽ हमसब जे छै अगर एकरा देखी तऽ जे हमरसबके भजन छै कीर्तन छै एकरामे हमसब एकटा मनोरञ्जन आओर साथ ही साथ धार्मिक जे छै गतिविधिके रूपमे हमसब एकरा लै छी